हांवें नवो फोन घेतला ताजें सांगपा सारकें म्हणल्यार म्हाका तो एकदम आवडूंक ना ताजी डिस्प्ले सामकी एकदम बरी ना म्हाका कोणी एका फ्रँडान रिफर केलो म्हणून हांवें घेतलो पूण ताजी डिस्प्ले पळयत जाल्यार ती पयली म्हाका बरी दिसलली पूण आतां तशी ती तितली बरी डिस्प्ले ना ताची स्क्रिनूय मातशी चडूच व्हडली जाता हातान धरपाकूय मात्सो फोन तो मात्सो मोठोच जाता ताज्या कारणान मोठो आसल्या कारणान तो जडूय जाता धरपाक आनी कॉल कॉलिटी पळयत जाल्यार कॉल कॉलिटी आयकुंगूय तसो बरो क्लियर असो येना सामको असो कॉल क्लियर नासता कॉल तिसरी गजाल म्हळ्यार ताजो स्टिरीयो ऑर रेडियोचो आवाज ताजो तोंय मदीं खरखरलले बशेन जाता बरो असो क्लियर येना आवाज कळ्ळें सो तें डिस्टर्बनसीज कशें येतात मदींच सामको स्टिरीयोचो कसो आवाज आसता तसो येना मागीर चवथी गजाल म्हळ्या ताची बॅट्री बॅट्री तर सामकींछ रोखडीच सोंपता परत परत तो फोन चार्ज करचो पडटा तरी चार्ज केलो जाल्या परत रोखडोछ अर्द्या वरान एका वरान परत चार्ज करचो पडटा सो अशी ती बॅट्री आनी ती बी त्या बॅट्रेक फास्ट चार्जींग ना एकदम आतां लायली आनी रोखडीच ती बाबा णव्वद टक्के चार्ज जाली बी अशेंय ना ताका खूब टायम लागता चार्ज जावपाक आनी हें जालें मागीर कॅमेरा ताचो कॅमेराय तितलो असो खास असो तितलो बरें फोटो येना ताजे म्हाका पयली दिसललें येतले बरें पूण पूण तशें नाशिल्लें हांवें एका फ्रॅंडाचो फोन पळयल्लो तो म्हाका आवडिल्लो तेन्ना पूण तातूंत तें फोटो एक अशें जाय तशें म्हाका येना जाले फोटो सो हें जालें फोटवाचें आतां नॅक्स्ट इझ जालें इतलेंच